बिजनेस जेह्ड़ी चीज ऐ बिजनेस इक ऐसी चीज ऐ जेह्दे च ना तुस यकदम पैसा ठोकगे ना ओह्दे च तुसें ई एह् निं ऐ कि तुस पैह्लें गै जाह्गे तुसें ई ओह्दे च प्रॉफिट होग बिजनेस च केह् ऐ बिजनेस च अप एंड डाऊन औंदे जिन्ना तुसें ई प्रॉफिट होंदा ऐ मे बी उन्ना तुसें ई लॉस होई जा केह् पता तुसें ई स्टार्टिंग अज्ज तुसें बिजनेस स्टार्ट कीता ते कल्ल तुसें ई प्रॉफिट निं तुसें ई स्टार्टिंग च ई लॉस होई जा बिजनेस जेह्ड़ा ऐ एह्दे च केह् जिगरा रक्खना पौंदा हिम्मत रक्खनी पौंदी जिन्ना पैसा तुस ला दे ओ केईं बारी उन्ना पैसा डुबदा बी ऐ ते केईं बारी ओह्दे कोला दूना डुबदा ऐ केईं बारी केह् होंदा ओह्दे कोला त्रीना उप्परा औंदा ऐ जेह्का थ्री ऐक्स करियै ओह् पैसा अगर तुस पंजाह् ज्हार रपेआ ला दे ओह् केह् पता थुआढ़ा लक्ख रपेआ पंजाह् ज्हार दी जगह् डुबी डुब्बी जाए ते केह् पता अगर थुआढ़ा इनवैस्टमैंट स्हेई ऐ बंदा स्हेई पार्टनर स्हेई ऐ ते जेह्का थुआढ़ा ओह् पंजाह् ज्हार ऐ होर कल्ल गी पंजाह् लक्ख रपेआ बापस आई जा थुआढ़े कोल एह् सारा सिस्टम होंदा ऐ रेही गल्ल कि जेह्ड़ी बिजनेस साढ़ा जम्मू च केह् ऐ जम्मू च तुस मैक्सीमम दिक्खी लैओ सिद्धी गल्ल ऐ एह्दे च कोई झूठ निं ऐ जम्मू च ना जॉब लब्भना बड़ी मुश्कल चीज ऐ ठीक ऐ घरै आह्ले फैमिली बड़ी बार गल्लां मारदी ऐ कि तुस इन्ने पढ़े थुआढ़े उप्पर लक्खां करोड़ां लाये थुआढ़े कोल नौकरी निं ऐ क्योंकि यूटी ऐ ठीक ऐ यूटी ऐ कन्नै टैरारि टैररिज्म बड़ा ऐ इद्धर ठीक ऐ ते लोकें ई डर होंदा कि हां कल्ल गी अगर उद्धर ज्वाइनिंग पेई केह् करगे किश निं होंदा ते जेल्लै मौत नै औना ना उ'न्नै घर बी आई जाना ते मैक्सीमम केह् होंदे अज्ज दे टाइम च मैक्सिमम दिक्खो साढ़े ना जॉब कोला लगदा बिजनेस च प्रैफर करदे न कि नेईं यार बिजनेस ठीक ऐ बिज़नेस केईं बारी तुसें ई अंबर बी छूहांदा ऐ ते बिजनेस केईं बारी तुसें ई धरती दे ख'ल्ल बी लोआंदा ऐ सिद्धी गल्ल करारी गल्ल ठीक ऐ रेही गल्ल कि जेह्ड़ी जम्मू साढ़े जम्मू च केईं बारी केह् होंदा कि जम्मू ना बिजनेस कन्नै ना लोकल कम्युनिटी गी इफैक्ट पौंदा लोकल कम्युनिटी ई इफैक्ट मतलब प्रॉफिट बी होआ दा ऐ लॉस बी होआ दा ऐ प्रॉफिट कि'यां होआ दा ऐ कि जेह्ड़े बच्चे नौकरी नेईं करी पा दे न नौकरी नेईं लब्भै दी ऐ ते अगर कुसै नै बिजनेस अपना स्टार्ट कीते दा जेह्ड़ी मेरी थिंकिंग ऐ ते में अपना बिजनेस स्टार्ट करै नी ऐ ठीक ऐ मेरे बिजनेस च मेरे कन्नै चार पार्टनर न ठीक ऐ चार बंदे दा साढ़ा बिजनेस ऐ चार बंदे दा बिजनेस ऐ ते बिजनेस बहुत बड्डा ऐ ओह्दे च असें ई सीईओ बी चाहिदा मैनेजर बी चाहिदा फाइनेंशियल मैनेजर बी चाहिदा ऐ फ्ही अपना ट्रेजर बी चाहिदा ऐ फ्ही जेह्ड़ा बिजनेस गी दिक्खै ओह् बी चाहिदा फाईल मतलब मैंटेन करने ताईं चाहिदा ऐ जेह्ड़ा साढ़ी कंपनी गी बिल्डिंग गी मैंटेन करै ओह्बी चाहिदा साढ़े चार बंदे कन्नै अग्गें किन्ने बंदे जुड़ै दे न ठीक ऐ मेरी साढ़े चार बंदे दे पैसे कन्नै किन्ने बंदे दे घरै दी रुट्टी आवै दी ऐ ओह् चीज होंदी लोकल कम्युनिटी दा केह् ऐ कि लोकल कम्युनिटी दे किश बच्चे न जेह्ड़े बच्चे नौकरी नेईं करी पा दे जां जि'नें ई नौकरी नेईं लब्भै दी ऐ ओह् केह् करदे न औंदे हां भई फलानै दा बिजनेस ऐ ते ओह्दे च जन्ने आं ओह्दे च इनवैस्ट करने आं जि'यां शेयर मार्किट होई गेआ की जे शेयर मार्किट बी कुसै दा बिजनेस ऐ ना शेयर मार्किट च अगर में अपना दो ज्हार रपेआ लान्नी आं में चार ज्हार रपेआ जित्तनी आं उस चार ज्हार च दिक्खो आं किन्ना पैसा जेह्ड़ा शेयर मार्किट ऐ ओह्दे च जा करदा शेयर मार्किट च केह् होंदा तुस इनवैस्ट करै दे ओ बड़ी सारी चीज़ां होंदियां जि'यां कि अपना राइट स्टिंग ऐ राइट स्टिंग च तुस इनवैस्ट करै दे ओ कल्ले तुस ते निं ना ओ जि'नें इनवैस्ट कीते दा ऐ बड़े सारे केह् पता जम्मू दे किन्ने लोक होने कि मतलब ओह्दे च पैसे पा दे न ते हून जाब तुसें बिजनेस कि'यां स्टार्ट करना ऐ यकदम बिजनेस स्टार्ट निं करना पैह्लें बिजनेस दे जेह्ड़ा बंदा उस फील्ड च है जि'यां में आं में बिजनेस करना मार्किटिंग दा ठीक ऐ ठीक ऐ मिगी पता ऐ कि हां में मार्किटिंग करनी ऐ में यकदम मार्किटिंग च जाना पैह्लें जैह्ड़ा बंदा कोई मार्किटिंग च नाम ऐ बंदे दा पैह्लें ओह्दे कोल जाना ऐ ओह्दे कोला कम्म दिक्खना कि ओह् कि'यां कम्म करदा ओह्दी स्ट्रेटजी केह् ऐ ठीक ऐ ओह् कि'यां मतलब कम्म चला दा ऐ ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद जिस टाइम में ओह्दे कोल गेई में दिक्खेआ हां भई ठीक ऐ पैह्लें में ओह्दे कोल पैसा लाह्गी में यकदम दस्स ज्हार पैह्लें लाह्गी में पैह्लें पंज ज्हार रपेआ लाह्गी ओह्दे कोल ते सगुआं में ओह्दे कोल पंज ज्हार रपेआ लाह्गी ओह् मिगी पता कि हां मिगी प्रॉफिट होएआ दस्स निं मिगी पंज दा अट्ठ लब्भेआ फिर में जिसलै में अट्ठ बनाए में अपना अट्ठ अपने कोल रखगी में अपने भापै गी आखगी अपने भ्राऽ गी आखगी अपने दोस्त गी आखगी अपने चाचे गी आखगी ओह् मेरे कन्नै अट्ठ च होर इनवैस्ट करन अगर चार चार लक्ख करियै में इक बिजनेस स्टार्ट करगी ते में उस बिजनेस होर बी भाईवाली पाह्गी फ्ही मेरा बिजनेस अग्गें चलना ते जरूरी निं कि बिजनेस च स्टार्टिंग च गै प्रॉफिट होई जा हिम्मत निं हारनी ठीक ऐ बिजनेस च अगर स्टार्टिंग च लॉस होई जा कोई गल्ल निं चार लक्ख दा लॉस होएआ चार लक्ख रपेआ होर पाया ठीक ऐ चौदां लक्ख रपेआ चौदां लक्ख रपेआ कन्नै केह् पता मेरा चौदां दा कदूं सिद्धा चौह्बी लक्ख होई जा पता गै निं चलदा सबतूं बड्डी गल्ल एह् होंदी ऐ बिजनेस दी